جی ہاں میں نے زندگی میں اپنے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جس نے مجھے بہت ہنسایا ہے ان میں سے ایک کتاب محبت آگ جیسی ہے جس کو مرتب کیا ہے دعا علی نے جو کہ ایک پاکستان کی مصنفہ ہیں اس کتاب میں یہ کتاب جو ہے کہانیوں کی کتاب ہے چھوٹی چھوٹی کہانیاں اس میں ذکر کی گئی ہیں اس کتاب میں ایک کہانی دھوبن کے نام سے ہے جس کا جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک میاں بیوی رہتے ہیں بیوی اپنے میکے چلی جاتی ہے تو اس کا شوہر کپڑے دھل رہا ہوتا ہے بیوی کی کال آتی ہے تو پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو تو شوہر بتاتا ہے کہ کپڑے دھو رہا ہوں بیوی کہتی ہے کہ میں بھی اپنے کپڑے بھیج دیتے بھیج دیتی ہوں میرے بھی دھل دو اسی طرح بہت دیر بات ہوئی اور بیوی نے اپنے کپڑے شوہر کے پاس دھلنے کے لیے بھیج دیے جب شوہر نے اس کپڑے کو دھل کر اپنے بیوی کے پاس بھیجا اس کے مائیکے تو وہ بہت خوش ہوئی اور اس دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر کا نام دھوبن رکھ دیا